भारतमे भारत कऽ महत्वपूर्ण चुनौती आइकल्हिमे रोजगार छी आओर रोजगारमे सभ पढ़ि लिख कऽ ककरो नीक रोजगार भेट नहि रहलै हँ आओर अच्छा अच्छा स्टुडेन्ट सभ नीकसँ पढ़ि लिख कऽ अपना एहिमे केओ रोजगार कै नहि रहल यऽ नीक नीक स्टुडेन्ट कऽ नीक नीक रोजगार नहि भेट रहल यऽ ओ अपन एहि रोजगार कऽ लेल बेबस यऽ जे की होयत अपना एहिमे तऽ हमरा भारतमे तऽ कोनो चीज कऽ महत्वपूर्ण छैहे नहि आओर रोजगार भेट नहि रहल छै सभ आइकल्हिमे पढ़ि पढ़ि कऽ यू पी एस सी बी पी एस सी कऽ कऽ आओर ककरो रोजगार भेट नहि रहल छै ओ भारत सरकार सरकार ककरो दै नहि रहल छै रोजगार आओर एखन तऽ चुनाओ आबि रहल छै तऽ ओहो कऽ एहिमे ककरो नहि रोजगार दलकै हँ आब जे होइ